हाँ हमारे स्थानीय अख़बार में हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी खबरें आती हैं और वो पढ़कर उन्हें प्रोत्साहित होते हैं और ख़ास बात ये है कि उस अख़बार में तीस कोश्चन आते हैं किसी अख़बार में तीस आते हैं किसी में दस आते हैं उन क्वेश्चनों को रोज़ हल करते हैं बच्चे हमारे रोज़ आज हल किए तो कल उन का आन्सर भी आएगा और नेक्स्ट कोशन भी आएंगे तो बच्चों की शिक्षा में उन को फ़ायदा हो रहा है अख़बार के साथ साथ उन की शिक्षा बढ़ रही है